औ हेलौ

औ औ आब' औ मोजांयैनो दङ आमफाय आब' आ सोरमोनथाय औ औ बै मोजांयै दंथयो आब' नोंहालाय गथ'फ्रा थ' सासेल'नों आब' प्रब्लेम स्कुला सिगां माबायाव सोदोंमोन आब बै माहोनो खाथिनि गबमेन्टआव सोंदोंमोन आब' बै खाथिनि स्कुलाव सोंदोंमोन आमफ्राय क्लासा एसे बारा मोजां जायैनि नैबे इउएन एकादेमि प्रायभेट आव सोबाय आयं ओ आब'

क्लासा दा पाइब मोनबाय आब'

मोजां जाबाय आब' माने फोरोंनायाबो बिराथ सट्रिक्ट ना प्रिनसिपालाबो बन्द' खौनो होखाया बिराथ माने क्लासाबो फुरा फुंआव जे हाबदों टिफिन टाइम नङाबा गआ आमफ्राय गरम बन्द फ्रावबो इकसट्रा क्लास लायो गावसिनो टिउसन बायदि आमफाय माबायाना बहा फिस फ्राथ' फिस फ्राथ' मान्टलि पन्द्रस' जयैबाय आब'

एदमिसन फिसा एदमिसन फिसा इक्सट्रा जायैबाय आब' एदमिसनाव लादों बिदिनो बार' हाजार सो लादों आब' लेका मोनगोन खाथायाबो गावसिनि स्कुलनिफ्रायनों होयो बिखौनो बायनांगौ गावसिनावथ' मोना जेकुनु मा द्रेसआ गावसोर कालि सेक्ट होगोन गसला कट होगोन आमफ्राय बिदिनो आरो बावहाय आब' नों सोनाय लोगो लोगोनो ओरैबादि रुल थायो इउएन एकादेमिना माने नों द्रेस फोरखौहाय खोन्थागोन आरो मा खालारनि अबे दखनावहाय मोनगोन बिखौबो खिन्थाहरगोन गावसोरनो रोंङाबा आरो नों आनदायोबा खोन्थाखायो उमुग उमुग दखानाव थां उमुग उमुग दखानाव थां उमुग दखाननिफ्राय इउएन एकादेमिना द्रेस नांगौ होनबानो गवसोर हरखायो बिदि स्कुलना माने एसे माबा जाबायना दा स्कुला माबा जाबायना नाम जाबायना आब' जेरैबो गासिबो मिथियो दखानदारि फ्रानो मिथि जोबसिगौ आरो

औ औ आब' दे सोबानो मालाबा फै मोजां रायलायनो आब' फनावथ' गासिबो जाया खोथाया